मैं जब इलेवंथ क्लास में थी तब मैंने एक वो डांस क्लास ज्वाइन की थी और वहीं से मैंने डांस सीखना चालू किया मैंने लगभग आठ से दस महीने तक वहाँ पर डांस सीखा मेरे डांसेज़ टीचर ने मुझे बहुत अच्छे से डांस सिखाया और मैंने लगभग आठ से दस महीने में अपनी डांस क्लास कंप्लीट कर ली उसके पश्चात मैं मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में एडमिशन लिया और उस कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ही मैंने छोटे बच्चों को डांस सिखाना चालू किया और मैं सभी बच्चों से बच्चों को डांस सिखाती थी और कुछ बच्चों से फीस लेती थी और जहाँ मैंने बच्चों को डांस सिखाया कत्थक भरतनाट्यम जैसे डांस भी मैं बच्चों को सिखाती थी और मैंने अपने डांस की कोरियोग्राफी तैयार की जिसमें प्रत्येक जैसे डांस में किस स्टेप को किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से अपने बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है इस प्रकार मैंने कोरियोग्राफी तैयार की और शरीर के प्रत्येक अंग क को किस प्रकार से किस स्टेट में किस प्रकार ले जाया जा सकता है इस प्रकार मैंने अपनी कोरियोग्राफी तैयार कर बच्चों को प्रशिक्षण देना चालू किया और जिसके माध्यम से बच्चों ने बहुत अच्छे से डांस सीखा और बच्चों ने डांस सीखा और बड़े बड़े स्तर पर पहुंचे डांस के माध्यम से और मैंने भी अपने डांस को अपना हुनर बनाकर अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया और डांस के माध्यम से ही मैं अपने अपने अब डांस को ही मैंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग बनाकर डांस के माध्यम से मैं ही अपने पूरे घर का जीवनयापन कर रही हूँ जिसके माध्यम से जैसे कि मैंने कोचिंग डांस क्लास ज्वाइन की कराई है छोटे बच्चों की जिससे मैं कुछ फीस लेती हूँ और अपने घर का गुजारा चलाती हूँ